ओरैनोथ' आङो आर'ज एबा सिबिनायाव माखौ फोथायो होनोब्ला आङो बर' हिसाबै बाथौखौनो फोथायो आरो फोथायबायबो थायो आरो बे जिहेथु बाथौनि जे आर'जफोर जायो बे आर'जावहाय आङो सिफुङानो जा हारम'नियामानो जा बेफोरखौ दामोबो जिहेथु आङो बाथौखौ सिबियोखाय बिदिनो जेब्ला बैसागु बैसागु जायो बे बैसागुनि से खालाराव जोंनि बाथौ धोरोमनि धोरोमा मोनसे मा होनो आर'ज एबा फोरबो जायो बे फोर्बोआव जोङो जोंनि गामिनि गासै आबै आबौ आइ आफा गासैबो मा होनो खुलुमनो एबा सिबिनो बयबो थाङो जोङो मा होनो सिबिनानै जोंनि जे गोसोनि गाज्रि साननाय गोसोयाव बायदिमैया जाखांफैनाय बेफोर जाखांफैनाय जिहेथु जोंनि गोसोनिफ्राय जानगारलाङो बेफोरखौ लानानै जोङो जोंनि सिबिनायखौ एबा सिबियो जोङो जिहेथु जोंहा बर' हिसाबै बाथौ धोरोम दङ हिसाबै जोङो बाथौ धोरोमखौनो सिबियो